आं आं आं होय म्हाका काम आसलें म्हाका मोरे पयलें दुबोय वचपाक टिकेट बूक कोरपा जाय आसली हांव टूरा वोयता रे ना ना म्हगे हाचेर सेवेन डेज टूर आसोता चोय तेशकोन बूक कोरपाचें

आं तें सोगळें एकू हेतू जातोलें म्हुगेलें एक्सपेन्स आहा तें आं आं आनी सोगळे वीजा बीजा तुमी हें कोत्ताय सोगळें हें प्रोसेस

आं ओके ओके ओके बोरें बोरें पोयलीं केलां हावें होय केलां रे म्हुटल्यार आतां मातशें चोड टायम जाला आसतोलो तो नंबर डिलीट कोरपा जाय आसलो आं ओके ओके मागीर तूं म्हाका तुगे डिटेल्स सेन्ड कोर आं हांव म्हुगे सोगळें धाडटा तुका कित्त कितें मागता तें

ना ना हांव सोलो वोयता एकलो वयता एकलो वोचपाचो होय म्हाका तुगे सोगळें हें धाड हें धाड एड्रेस धाड इमेल म्हुगगे डोक्यूमेंट्स चोड बीन आहा ते सोगळें सेन्ड कोत्ता आनी पेमेंट तुका ओके ओके बोरें हांव केश कोत्तोलो

आं बोरें तुका इनफोर्मेशनाक